ہیلو السّلام علیکم جی خیریت الحمد للہ میں ایچ آر بات کر رہی ہوں مجھے آئی ٹی منیجر سے بات کرنا ہے جی اچھی بات ہے مجھے نا ایک ہفتے میں نیکسٹ ویک مطلب اگلے ہفتے میں میرے کو پندرہ دِن میں پندرہ سِسٹمز ارینج آپ تیار کر سکتے کیا ریکوائرمنٹس کے لیے نئے ریکوائرمنٹس آنے والے تھے جی اور آپ کو ٹین ٹین لیپ ٹاپس بھی کرنا ہے بھیا نہیں آپ کو مونیٹر کے ساتھ ساتھ تیار ٹین لیپ ٹاپس بھی تیار کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک سِسٹم میں ہائی اِسپیڈ کا نیٹ کنیکشن بھی کرنا ہے نیٹ والا اِنٹرنیٹ کا کنیکشنز ہائی اِسپیڈ ہائی اِسپیڈ کا جی کچھ پوچھنا ہے آپ کو جی بولیے میں آپ کو اچھا یہ سوال میں آپ کو اِی میل کر دوں گی جو بھی سافٹ ویئر ہونا میرے کو آپ اُس کے بعد چیک کر کے میرے کو بول دیجیے اور میرے کو نا اِی میل کے بعد ایک ہفتے میں آپ کیسا بھی کر کے تیار کیجیے یہ سب ہائی اِسپیڈ ڈیٹا ٹین لیپ ٹاپس وِتھ مونیٹر سب اور انٹرنیٹ کنیکشنز بھی رہنا اِس میں آپ مجھے ایک ہفتے کے اندر تیار کر کے دے دیں گے جی اچھی بات ہے میرے کو آپ کو یہ ہی بولنا تھا جی اوکے تھینک یو